हम जे छी अपन गामक जे छी अपन इसहपुरमे रहै छी तऽ हमर क्षेत्रक जे अछि ओ मधुबनी जिलामे अछि जे मधुबनी जिलामे जे छै एगो प्रसिद्ध जे छै ओ आहाँके एगो मिथिला पेन्टिंगे जे छनि ओ आहाँके फेमस छथि ओतऽ जे एहिमे लगभग आदमीके जे छै मिथिला पेन्टिंग अबै छथि ओहिमे आहाँके सब ओहिमे भाग लै छथि जेकि एहिमे कोनो एहन कानून व्यवस्था छै जे एहिमे लाइसेंसोके समझौता मधुबनीमे जे छै बनै छथि जे एहिमे कोइ महक जैसे की मधुबनी जिलामे हमर गाममे जे छै पेन्टेड एगो छै जे बनै छथि ओ हमरा सबके गाममे जेना ट्रेड माङ्क छै ओहो नहि बेचैत ओहो नहि निकालै छथि जैसे पेटेन्ट छै ओहो नहि निकालै छथि ताहि दुआरे हमरा सबके मिथिला पेन्टिंग जे छथि ओहिमे बहुत नीक व्यवस्था छथि आओर बहुत नीक भाग लिअ चाहै छै तऽ ओहिमे जे छै चित्रो ओहिमे जे छै किछु कला दिखाबऽ पड़ै छै जैसे की कोइ मतलब ओहिमे आकऽ आहाँके मूर्ति बनबऽ पड़त या कोनो चीज एहन साधारण चीज छै जे ओ मिथिला पेन्टिंगमे उपलब्ध छथि एहि सब मुद्दामे कोनो जे छै सङ्केत जे छै एहिमे पेटेन्ट जे छै ओ मधुबनीमे नहि छै हमर गामोमे नहि छै जेनाकि हम कोनो चीजके बेचऽ चाहै छियै ओ आहाँके पेटेंट छै ट्रेड मार्क छथि तऽ हमरा सबके गाँवमे मधुबनी जिलामे नहि छथि तै दुआरे जे छै अइमे आहाँकऽ कानूनी या लाइसेंस समझोताके जे छै ओ आहाँकऽ मिथिला पेन्टिंग जे छै बहुत बड़ा क्षेत्र छै